अभीके समयमे अगर कहल जाइ तऽ हर एक आदमीके एक विशेष प्रतिभाके हुनर अपने आपमे रखना चाही जैसँ कि हम अपन बारेमे बतेबय तऽ हम अभी एक वर्तमान समयमे हम एक ट्रेडर छियै जे कि ट्रेडिंगके थ्रू अपन किछु मतलब डेलीके खर्चके ओकरे थ्रू निकालय छियै जैसँ कि ट्रेडिंगमे होइ छै कि स्टॉक ट्रेडिंग एंड इंट्रा डे एंड डिलीवरी तऽ इस टाइपके ट्रेडिंग होइ छै हमरामे ई हुनर छै जैसँ कि इसमे बहुत सारा छै बहुत बड़ा बड़ा क्षेत्रमे छै जैसँ कि सबसँ फेमस जे रहय फिलहाल तऽ ओकरा सब जानय छै विदेश देश विदेशके भी ट्रेडरके थ्रू ई ट्रेडिंगके सुविधा आज भारतमे बहुत छोटा छोटा गाँव आओर कस्बा तक पहुँचे चुकल छै ओकरा इस यही हमरामे प्रतिभा छै कि हम एक ट्रेडरके रूपमे अपन काम करय छियै